जी हम होटल से खाना मंगायब रहलियै हमरा समय पर नहि एलखिन हँ लऽ कऽ ओहि दुआरे हमर पाहुन चलि गेलखिन तब हम अखन खाना लऽ कऽ की करबै एहि दुआरे हम खाना कैंसिल कऽ कऽ हमरा एकाउंटमे पैसा अहाँ दऽ दिअ पैसा वापस कऽ दिअ